मैं ने पहले एक कैब बुक की थी तो वो क्या है मेरे से गलत लोकेसन पे कैब बुक हो गई है तो इस लिए मैं उस को रद्द करना चाहता हूँ और मैं जिस लोकेसन पे हूँ उस लोकेसन पे मैं अपनी उस को कैब को बुलाना चाहता हूँ क्योंकि मैं ने जो लोकेसन दी थी वहाँ पे कार आ नहीं सकती है और इस लिए उस ने मेरे को बताया था कि यहाँ पे कार आप की आ नहीं सकती है तो इस लिए मैंने उस को यहाँ से पिकअप के लिए मना कर रहा हूँ और मैं दूसरी लोकेसन पे अपनी कैब को बुला रहा हूँ इस लिए आप उस कैब को रद्द कर दीजिए